जि'यां साढ़े ग्रांऽ बिच जि'यां कि अस बिजनेस करदे न मशरूम दा बिजनेस होई गेआ मशरूम ते मतलब अस जि'यां ओह्दा इंया इक्क लफाफा आंदा बाहर दा जि'यां हिमाचल दा लफाफा मंगाने न लफाफा मंगाइयै ते रेडीमेड लफाफा आंदा ऐ ओह्दे च गै भोऽ होंदा जेह्ड़ा बी किश ते फ्ही अस उसी पंदरां दिन आस्तै मतलब ओह् मूहं उंदा बंद करियै इं'या रक्खी ओड़ने अस फ्ही अस निं ओह्दा पंदरां दिन बाद ओह्दा मूहं ओह्दा ओपन करियै ते अस प्ही ओह्दे च जेह्ड़ा गोहा होई गेआ ते नारियल जेह्ड़ा असेंगी ओह्दे कन्नै थ्होए दा होंदा नारियल जेह्ड़ा ते गोहे दे बिच मिक्स करियै ते उसी दवाई मारियै ते कोई छित्ती घैंटें आस्तै उसी रक्खी ओड़ने ते फ्ही ओह्दे च कीड़ा मकोड़ा बगैरा किश बी होऐ गंद बगैरा किश बी होऐ ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा मरी जंदा ऐ फ्ही ओह्दे बाद उसी अस अपने ओह् त्रैऽ दिन दे बाद ओह्दा मूंह् खोह्ल्लियै गोहे दे उप्परा बंद करियै रक्खे दा होंदा फ्ही उसी खोह्ल्लियै ओह्दा मूंह् फ्ही ओह्दे बाद जेह्ड़ा अस इसी दौं दौं तिन तिन इंच जेह्ड़ा इसी अस लफाफे दे मूंह् खोल्लियै दौं दौं तिन तिन इंच अस जेह्ड़ा उसी अस गोहा भरी ओड़ने ते प्ही ओह्दे बाद प्ही इसी अस त्रीए चौथे दिन इसी जेह्ड़ा असें पानी जेह्ड़ा इसी असें थोह्ड़ा थोह्ड़ा असें देना पौंदा थोह्ड़ी थोह्ड़ी इं'या फुहार जन देई ओड़ी ऐ ते त्रीए चौथे दिन मतलब देना पौंदी ओह् ते फ्ही ओह्दे बाद फ्ही ओह्दे पर फंगस आई जंदी ऐ फंगस आने दे बाद फ्ही मतलब अस उसी जेह्ड़ा फंगस आने दे बाद फ्ही मतलब अस उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा गोहा होर पाना पौंदा दौं दिन च जेह्ड़ा ओह् पाना पौंदा ऐ फ्ही उसी पानी देइयै म्हीनै दे बाद जेह्ड़ी ऐ मशरूम जेह्ड़ी स्टार्ट होई जंदी ऐ चलना स्टार्ट होने दे बाद फ्ही असें जेह्ड़ा जि'यां समझी लैओ तुस जि'यां पंज सौ पैकेट लाए दा ऐ पंज सौ पैकेट लेई अगर अस दौं तिन बंदे न जि'यां रातीं असें बारां इक्क बज्जे उट्ठना पौंदा ऐ बारां इक्क बज्जे दे बाद इक्क जेह्ड़ा असें चुनी दी ओह् ठीक रौंहदी क्योंकि अगर रातीं चुनी ओड़ी ते ओह्दा रंग थोह्ड़ा इं'या उड्डरी जंदा इं'या रातीं बारां इक्क बजे दे बाद जि'यां मतलब असें चुनना पौंदा ऐ ते फ्ही चुनियै इं'या मशरूम फ्ही इसी कट्टना पौंदा ऐ पिच्छें दा ते कट्टियै प्ही त्रैऽ पानी कन्नै प्ही इसी धोना पौंदा ऐ धोइयै ते फ्ही इसी मतलब अस दोआरै एह्दे पानी च कड्ढियै ओह्दे कन्नै मशरूम जेह्ड़ी चिट्टी होई जंदी ऐ चिट्टी होने दे बाद फिरी अस इसी मतलब दो सौ दो सौ ग्राम दी मतलब जेह्ड़ी एह्दी पैकिंग होंदी ऐ दो सौ ग्राम दी होई डेढ़ सौ ग्राम दी होई इन्नी जेह्ड़ी नॉर्मल जेह्ड़ी पैकिंग होंदी डेढ़ सौ ग्राम दी होंदी ऐ फ्ही अस इसी मतलब अपने ओह्दे पैकेट च पाइयै प्ही एह्दा वेट करने आं दौ सौ ग्राम दा ते वेट करियै ते प्ही अस इसी मोमबती कन्नै जेह्ड़ा सील करने आं सील करियै पैकेट ते फ्ही असें जेह्ड़े मतलब सवेरे जल्दी इं'या पंज साढ़े पंज इं'या मंडी खु'ल्ली जंदी ऐ जिन्ना जल्दी होई सकै उन्ना जल्दी मशरूम उद्धर पुज्जी जा ते रेट जेह्ड़ा उसी लग्गी जंदा मशरूम गी अगर जिन्ना तुस जल्दी पुज्जागे उन्ना रेट लग्गी जंदा ते कन्नै जेह्ड़ा माल साफ बी होना चाहिदा प्ही रेट एह्दा लग्गी जंदा ते अट्ठ नौ बजे धोड़ी पुज्जी जा अट्ठ बजे मंडी पुज्जी जा शैल रेट बनी जंदा एह् घट्ट कोला बी घट्ट मतलब त्रीह् पैंत्ती रपेऽ स्टार्टिंग अक्तूबर नंवबर बिच जेल्लै चलदी ऐ ते त्रीह् पैंत्ती रपेऽ एह्दा रेट होंदा ऐ ओह्दे बाद एह् मतलब

फ्ही ओह्दे बाद मतलब तुस अपने लाई लैओ जि'यां अपने बाड़ी दा कम्म होई गेआ जि'यां अस पैह्लें अस काह्र पाई लैन्ने अस जि'यां बाड़ी बाह्ने न मक्कां राह्ने न काहर पाने अस काह्र पाइयै इसी मतलब अस दौह्र पान्ने दौह्र पाइयै प्ही अस बत्तर होई जंदा जि'यां बत्तर जेल्लै शैल बर्खा होई जंदी जेल्लै अस कोईं लोक जेह्ड़े केरा लांदे न मक्कां ते केईं इं'या छ्ट्टे कन्नै बी राही ओड़दे न ते बैसे अस जेह्ड़े केरे कन्नै गै लान्ने होन्ने न ते केरे कन्नै लाइयै